दा आंथ' बर' बिमानि फिसा दा मैगं थाइगं जानायनि बिथोराव जोंथ' जायो नंगौ बर' हारिया अनद्ला दाउ मेवाइ नाथाय बे जानायाव अनद्ला दाउ मेवाइया बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोथावसिन आरो आंनि थाखायबो बे ओंख्रिया गोथावसिन जायो नंगौ जों नारजि बेखौ जोङो न'खराव बिदिनो खेबसे खेबनैल' बाहायो मासआव खेबसे एबा खेबनै बिदिल' बाहायो अनद्लाखौ जोङो सब्बिस घन्टाबो जानो हायो अनद्लाखौ जोङो खुम्ब्रा फिथायजोंबो जानो हायो थायबें फिथायजोंबो जानो हायो दा बे आरोखि दा माखासे मैगं जोगोनार बेफोरखौथ' दा आन्जा नङाबा जायाआनो बांसिन दा फथल पथलफोरखौबो फाजा बे ओरैनो खुगानि सालल' दा अनद्ला आरो मेवाइ बे आंनि थाखाय गोथावसिन दा बर' हारिया जेरैबायदि गोदो गोदायनिफ्राय बर' बिमा रावजों सोदांबोदोंमोन बर'खौ दाबोनो जोंनि सोदांनाया जोबाखै दा सोदांनांगौवा दङ जोङो जोंनि न'खरनि खेथि मावनाय मैगंखौनो जोङो दाबो फिथाय समाथायनि नामखौ बुंजोबनो हायाखै जों गायो थायबें फोरला जिंखा

मोनसेया मा होनो सिक'स सिक'सखौथ' जोंनि हारिया बांसिन जाया बे हिसाबै बायनायावबो खम दा जोंनि जानायाव न'खरनि खेथि हिसाबै जों गोबोर हासारजों फसलखौ मावो अब्ला जोंनि देहाया गोग्गो थाजिम जायो जेसेबांनोखि सोरखारनि हासारजों मावगोन उननुथि उननुथिया जायो नंगौ नाथाय जानाय बेलायाव जोंनि देहाया खहा जालाङो दा बेनो जोङो मेसें बोथोराव लाइ लाफा मावो बेखौबो जोङो गोबोर हासार जों बाहायो ख्रिसक हिसाबै दा जोंनि मेसें बोथोरनि ओंख्रिया जाहैबाय लाफा दैज्लां बोथोराव जोङो बेखौ अनद्लाखौ बांसिन बाहायो बे हिसाबै अनद्लाया गोथावसिन जायो आंनि थाखाय दा माखासे दा आंनि मोजां मोननाया बेनो अनद्ला ओंख्रियानो गोथावसिन दा आं बेखौनो बुंनानै दोननाय जाबाय